रोटी अथी सब्जी चीरली तब सब्जी चीर कऽ धोली धो कऽ मसाला डालली मसाला डालि कऽ फिर आटा सानली आटा सानि कऽ तब फिर बनेली तऽ ई बहुत असानके काम भेलै फेर चावल बनबैमे चा अधन देली अधन पहिने आँच जोरली आँच जोरि कऽ तब फिर अधन देली अधन दऽ कऽ तब फेर अथी चावल देली चावल दऽ कऽ फेर ओकरा देख देखभालके हो गेल भात भात होलाक बाद दालि बनल दालि बनलाक बाद सब्जी बनल सब्जी बनलाक बाद फिर पकौड़ा बनल फेर तरुआ बनल फेरु अथी सब्जी बनल सब्जी बनल तब फेर ओकरा तरुआ आर बनि कऽ तब धएल रहल सबचीज बनल तरुआ आर बनि कऽ तब फिर पापड़ तिलौरी फेर अथी पापड़ अथी तिलौरी फेर पापड़ छनली बहुत ओ खानामे बहुत परेशान हो जाइ छी आ रोटीमे जल्दी भऽ गेलै रोटीमे आँच जोरली सब्जी चीरली फेरो सब्जी चीर कऽ फेर धोली धो कऽ मसाला आओर डालली मसाला डालि कऽ तब आटा सानली तब रोटी बनेली तब रोटीमे बहुत कम चावलमे बहुत आसान होइ हइ बहुत लम्बा खाना बनऽ के पड़ै हय जे बहुत